जेनाकि हमसभ बड़का मूर्ति नहि बनेलहुँ हेँ जे हाथसँ जतेक सामान बनै छै गौर बनै छै विसहारा बनै छै जेनाकि अहाँकेँ नाग नागिन बनै छै सेसभ बनेलहुँ चूल्हा चेकी सभचीज बनेलहुँ जेनाकि सत्यनारायण भगवानके पूजा भेल तऽ ओहि पूजामे जिनका नहि बनबय अयलनि माटिके महादेव कोनो ओ जे दऽ गेलथि ओहोसभ बनाए देलहुँ बनबयमे नीक लागल लोकोके बढ़िआँ चीज बनाए देलहुँ तऽ पसन्द भेल देखलक खुशी भेल उएह काजसभ अपन कयलहुँ जिनका अङनामे कोनो अथी भेल तऽ हुनकोसभकेँ कए देलियनि जे कोनो लूरि व्यवहारवला काज भेलनि तऽ हुनकोसभके कए देलियनि इएहसभ कयलहुँ अपना टाइम पास ओनाही से कयलहुँ ओहिएमे सँ अपन टाइम पास भए गेल भरि दिना उएहसभ कयलहुँ पाबनि तिहार जेनाकि ब्याह दान होइ छै जाहिमे जे चीज बनै छै जे चीज होइ छै सभचीज कयलहुँ लोकोसभके अङनामे अपनो अङनामे बच्चासभके ब्याह होइ छै उपनयन होइ छै मूड़न होइ छै सभचीज ओहिसभमे जे विधान होइ छै हमरा मिथिलामे जतेक विधान होइ छै ओहि विधानमे जतेक सामान होइ छै सेसभ चीज कयलहुँ उएहसभ हमरासभके लूरि यए हमरासभके बड़का मूर्ति नहि बनबय अबैए हमसभ बड़का मूर्ति नहि बनबै छी कोनो जेना कढ़ाइ सिलाइ भेल सभटी कयलहुँ ओहिमे हाथके जेना जे चीज भेल क्रूसेसँ भेल जेनाकि हाथसँ काँटेसँ भेल जे किछु भेल ओहिसभमे जे चीज होइए से बनाए लैत छी खाने पीनेमे सभचीज बना लेलहुँ जेना धियापुताके टोपिए भेल उएह पहिरा देलहुँ बना कऽ जुराबे भेल उएह पहिरा देलहुँ बना कऽ स्वीटरे भेल उएह पहिरा देलहुँ बना कऽ माटिएके कोनो चीज बनबयके रहल तऽ बना लेलहुँ चूल्हीसभ बना लेलहुँ जेनाकि सभचीज चूल्हिओ बना लेलहुँ दूगो चूल्हा सेहो बना लेलहुँ माटिके जेना जे होइ छै सभचीज जेनाकि एगो ऊपरमे भात बनेलहुँ तऽ ओहिपर मे जे एगो ऊँचका जँका बना लेलहुँ बढ़िआँ डिजाइन दऽ कऽ ओहिपर मे दऽ कऽ भातसभ पसबयवला सभ बना लेलहुँ लोहिओ राखयवला बना लेलहुँ जतेक माटिक काज होइ छै एनऽ मिथिलामे जेना होइ छै तेनाही सभचीज बना लेलहुँ